हैलो नमस्ते अश्विनी होर बोल्ला दे तुस ते एक्चूअली ना सर असें ना बत्ती दा कनेक्श लैना ऐ घरै दा ते ओह् सर तुस सनाई ओड़ेओ केह्ड़े केह्ड़े दफ्तर जाना पौंदा ऐ ते केह् केह् करना पौना ऐ कनेक्शन लैने आस्तै ते कदूं तगर थ्होग अंजी अंजी अंजी अंजी जी जी जी जी अ जी जी जी अ जी